एक म्हणजे पयली अपरांत मांड म्हण जातालो तो खूब प्रमोट करतालो आतां सरस जाता किंवां गोवा हँन्डीक्राफ्ट असोसिएशन आसा किंवां सुनाप्रता गोवा सेंटर फॉर आर्ट्स आसा हँन्डीक्राफ्ट ऑफ गोवा देट इज जी टी डी सी आसा किंवां आनी खंयचे खंयचे डिफरंट डिफरंट मोग आसा तातूंतल्यान ही मेजर आर्ट कम्युनिटी जी आर्ट लोकल आर्टिस्टाक सपोर्ट करता